ہندوستان کی اگر سرکاری زبان کی بات جائے تو یہاں پر جو سرکاری زبان تو ہندی مانی جاتی ہے اور ملک میں عام طور پر بولی جانے والی کچھ زبانوں کی اگر بی بات کی جائے تو ہر علاقے کی زبان الگ الگ ہوتی ہے یہاں زبانوں کا سلسلہ یوں ہوتا ہے کہ علاقہ جیسے جیسے بدلتا جاتا ہے وہاں کی زبانیں بدلتی جاتی ہے جیسے کہ آپ اگر بنگال میں چلے جائیں تو وہاں بنگلہ چلے گی بہار میں چلے جائیں وہاں بھوج پوری چلے گی لکھنؤ میں اردو اور اسی طریقے سے مراٹھی کہیں تو کہیں الگ الگ زبان ہے کہیں کی کہیں مالدی ہر جگہ کی ہر اسٹیٹ کی الگ الگ اپنی اپنی خود کی زبان ہوتی ہے لیکن اگر یہاں پر نیشنل زبان کی بات کی جائے تو یہ ہندی زبان ہے جو ہندی زبان لیکن ہر انسان نہیں بولتا ہے ہندی تو بس کہنے کی زبان ہے لیکن عام بول چال جو اپنی زبان میں لوگ بولتے ہیں گاؤں دیہات کی زبان ہی الگ ہوتی ہے وہاں تو ہندی کی اگر صرف بات کی جائے تو ہندی بہت مشکل سے زبان مان لی جاتی ہے اور لیکن ہندی کے ساتھ ساتھ اگر دوسرے نمبر پہ کسی زبان کی بات کی جائے تو وہ اردو ہے جو ہندوستان میں بہت زیادہ لوگ تعداد سے بہت زیادہ لوگ بولتے ہیں اور کثیر تعداد میں لوگ اردو بولنے والے موجود ہیں اور انگلش زبان کے بھی ماہرین یہاں پر موجود ہیں جو انگلش میں بات کرتے ہیں لیکن اگر یہاں کی انٹرنیشنل زبان کی یہاں کے اگر ہندوستانی زبان کی بات کی جائے تو وہ ہندی زبان ہے اور دوسرے نمبر پہ اردو آتی ہے تیسرے نمبر پر انگلش اور اس کے بعد پھر اپنی اپنی زبانیں ہیں فارسی ہے کہیں کہیں پر عربی ہے لیکن عربی تو خاص بہت کم ہے اور دوسری زبانیں بہت زیادہ ہیں